हाँ नमस्ते सर बोलिए तो क्या कारण है सर कोई कारण बताइए क्या कारण है ठीक है सर मैं कुछ करती हूँ और सर आपका नाम नाम बताइए सर क्या नाम है आपका अच्छा तो चालीस मे से अभी कितने बच्चे रेगुलर हैं आपकी क्लास में सिर्फ पाँच पाँच की

तो सर कारण क्या है बस टीचर्स नहीं हैं कोई अपने यहाँ दिक्कत क्या आ रही है टीचर्स अगर रिकवायरमेंट है तो आप बताइए मुझे टीचर्स मैं करती हूँ बात हायर करने के लिए नहीं तो बच्चे ना आने का कारण मुझे यही लगा कि टीचर नहीं होंगे शायद मुझे यही लगा कि टीचर नहीं है इसलिए बच्चे नहीं आ रहे तो क्या तो क्या करे बच्चों का बताइए आप ठीक है मैं टीचर्स को लेकर कोई एक्शन लेती हूँ देखती हूँ

ठीक है सर अगर मैं मैं सोच रही अगर मैं कोई मीटिंग रखूं टीचर्स की तो क्या आपकी क्या राय है क्या रहेगा आ जायेंगे सारे टीचर्स अगर मीटिंग रखी जाए उनके लिए तो हाँ पेरेंट्स मीटिंग हो तो टीचर्स भी टीचर्स का भी रहेगा की सारा आए तो बढ़िया रहेगा ताकि सारे टीचर्स से एक साथ बात हो पाए दिक्कत कहाँ आ रही है बात हो पाएगी मीटिंग रहेगी तो ठीक एक काम कीजिए आप आप मुझे लिस्ट बना कर दे दीजिए जो जो बच्चे नहीं आ रहे है रेगुलर हैं उसकी आप एक लिस्ट बना के दे दीजिए मुझे सब बच्चों हर क्लास के बच्चों की और साथ मे आप बताइएगा अगर वो कुछ कारण बता रहे हैं फोन पे क्या है क्या नहीं आ रहे तो वो भी साथ मे लिख के दीजिएगा मुझे क्यों नहीं आ रहे ठीक है तो हम मीटिंग अरैन्ज करते हैं अगले सैटरडे या संडे को रखते हैं मीटिंग और सब टीचर्स को आप एक बार कह दीजिए बोल दीजिएगा कि मैडम ने बोला है मीटिंग है तो याद से आ जाए वो मीटिंग के लिए